तव्हां मूंखे पंहिंजे जीवन बाबति ॼाण ॾियो जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो किरन अनिल लुला आहे मां शादी करे पंजुवीह साल थी विया आहिनि ऐं मुंहिंजी लाइफ में जाम वॾियूं ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि मुंहिंजा ॿ ॿार आहिनि उन जो नालो जयराज ऐं हिकु नालो सिमरन आहे सिमरन मुंहिंजी गुड़िया ॾाढी बढ़िया आहे बचपन खां मां उन खे जाम सुठे नमूने पालियो आहे उन खे सिंधी सेखारी उन में जाम सुठा संस्कार विधा आहिनि सुठियूं ॻाल्हियूं अथसि मुंहिंजो पुट बि सुठो आहे भॻवान ई जाम मथां मुंहिंजे रहिमत आहे लाइफ में जाम स्ट्रगल कया आहिनि मां बि ज़िंदगी ॾाढी डिफ्रेंट वे में हली हुई उन खे सुठे नमूने बि मां हैंडल कयो ऐं सुठे नमूने मां जिंदगी खे जी आहियां मुंहिंजे जिंदगी में जाम ख़्वाइशु हूंदी हुई की मां कुझु बणिजा पंहिंजे ॿारनि खे बणायां उहा सॼी जेकी मुंहिंजी ख़्वाइशु हुई उहा मां पंहिंजी धीअ में विधी ऐं मुंहिंजी धीअ क़ाबिलु थी अॼु मुंहिंजी धीअ बैंक में जॉब कंदी आहे मां हिन ॻाल्हि ते गर्व महिसूसु कंदी आहियां की सिंधी छोकिरी थी करे बैंक में कमु करे थी ऐं सिंधी थी करे पंहिंजो नालो अॻियां वधायो अथईं ऐं मूंखे जाम ख़ुशी थींदी आहे की मुंहिंजो बबू बि पढ़ाई में होश्यारु आहे उहो बि मुंहिंजो नालो मथे कंदो ज़िंदगीअ में असां कॾहिं बि कंहिं ॻाल्हि जे लाइ हारणु न खपे हमेशह वधण खपे ऐं असांजे सिंधी जेको समाजु आहे उहो बि सुठे नमूने आहे ऐं मां चाहियां थी की असां जेके सिंधी आहियूं हिकु एकत्र थी करे रहूं ऐं जीवन जेको आहे उहो संघर्ष सां भरियलु ज़रूरु आहे लेकिन उन खे काटणो पवंदो आहे छो जो सभु दुख सुख ईंदा ई आहिनि जिते दुख हूंदा आहिनि उते सहणो पवंदो ई आहे मां जाम जिंदगीअ खे महिसूसु कयो आहे स्ट्रगल कयो आहे माना चवंदा आहिनि न दुख सुख ऐं जीवन जा ॿ पहलू हूंदा आहिनि उहे बि मुंहिंजे ज़िंदगीअ में आया हुया मां उहे बि जाम जी आहियां ऐं ज़िंदगीअ खे जीअण आसानु न आहे लेकिन सम्झणु जाम ज़रूरी आहे मां जाम ज़िंदगीअ खे सम्झी वई आहियां मुंहिंजी लाइफ में जाम अहिड़ा उतार चढ़ाव आया जंहिंखे मां फेस कयो मूंखे उहो ॾींहुं अञा ताईं बि यादि आहे मां विसरी न आहियां जॾहिं नंढो घरु हूंदो हुयो मुंहिंजो ऐं मन में चाह ॾाढी हूंदी हुई की मुंहिंजो वॾो घरु हुजे मुंहिंजे घर में सभु सुविधाऊं हुजनि सभु शयूं हुजनि सभु खाइण पीअण जो हुजे उन वक़्तु मुंहिंजी लाइफ में कमवारी माई रखण जी बि हैसियत न हूंदी हुई मूंखे अॼु मुंहिंजो घरु सुठे नमूने आहे मुंहिंजे घर में टे चारि मायूं कम कंदियूं आहिनि खाइणु पीअण जी कमी कान्हे सभु कुझु भॻवानु ॾिनो आहे ऐं मां भॻवान ते जाम विश्वासु रखंदी आहियां ऐं मां जाम ख़ुशि आहियां ऐं मां चाहियां थी पई की अहिड़ियूं अहिड़ियूं नंढियूं नंढियूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे असां इग्नोर करण ई सिखूं त वधीक ज़रूरी आहे छोजो असां जेके ॻाल्हियूं संभाले रखंदा आहियूं मन में उन जे लाइ असांजे मन में प्रति ज़हर पैदा थींदो आहे ऐं उहो नफ़िरत जो रूप वठंदो आहे नफ़िरत वरी झॻिड़े जो रूप वठंदो आहे इन करे इन ॻाल्हियुनि खे इग्नोर कयो यानि भुलिजण जी कोशिशि कयो ऐं जेतिरो थी सघे पंहिंजे दोस्त मिट माइट अहिड़ा रखो जेके क़्वांटिटी में न रखो क़्वालिटी में रखो क़्वालिटी ज़रूरी आहे ज़िंदगीअ में छो जो असां हिन जेके समाज में आया आहियूं इहो असांजो हिक जीवन जो जेको समाजु आहे इहो इहो ऐक्चुली मौत जो समाज ऐं समाज आहे मतिलबु असांजे ज़िंदगी जीअणु जेको आहे इहो भॻवानु पहिरें ई असांखी सभु कुझु ठाहे रखियो आहे की हिकु वणु जॾी वॾो थिए थो त असां वॾा थींदा आहियूं जॾी वणु टुटंदो आहे त उहो असांजे लाइ ई हूंदो आहे यानी भॻवानु हिकु हिकु इंसान जे लाइ हिकु हिकु वणु ठाहे रखियो आहे इहे मां जाम सत्संग अहिड़ा ॿुधा आहिनि जेके मां तव्हांखे नॉलेज ॾियणु चाहियां थी पई की तव्हां बि पंहिंजे ज़िंदगीअ खे सुठो ठाहियो ऐं ऐं पंहिंजे जेके ग़लति हुजनि उन ॾे ध्यानु न ॾियो ऐं जेके सुठा हुजनि उन्हनि खे अपनायो ऐं सुठियूं ॻाल्हियुनि खे अपनायो ताकी तव्हांजो जीवन सुर्गु थी वञे ॿियनि ॻाल्हियुनि ॾे ध्यानु न ॾियो लाइफ ॾाढी ॾाढी स्ट्रगल वारी आहे ऐं हर लड़ाई सां तव्हां लड़ो मां बि जाम जिंदगीअ जी लड़ाई सां लड़ी आहियां जय झूलेलाल